जेनाकि हमरा जेनाकि अहाँके बाबाधाम जाइके छै बाबाधाममे से हमरा अहाँकेँ दस पन्द्रह आदमी छियै ओहिमे अहाँके केना की पाइ लबै नहि लेबै से हमरा अहाँ बोलि दिअ ड्राइभर साहेब फेर हमरो ने आदमी हम घर परिवारमे सभकेँ कहबै जे एतेक के पाइ लागत जेनाकि हमरा से अहाँकेँ कतहु बाबाधाम जायके छै काज छियै ओहिमे अहाँके हम दस पन्द्रह आदमी छियै ओहिमे कतेक केना की पाइ लेबै नहि लेबै से हमरा अहाँ कहि दिअ फेर हमहूँ घर परिवारमे सभकेँ बुझाए देबै कथि हमरा सुविधा हेतै तहन ने हम आदमी सभकेँ कहबनि जे चलै चलू जेनाकि हम घर परिवारमे दस पन्द्रह आदमी छियै हमरा बाबाधाम जायके छै अहाँ केना की ड्राइभर साहेब पाइ लेबै घड़ीके घड़ीके घड़ीके टाइमसँ हमरा अहाँ बताए देब अथि कए कऽ जेनाकि हमरा कतहु तीर्थ बर्थ जायके छै ड्राइभर साहेब केना की पाइ लेबै नहि लेबै से हमरा कहि दिअ दस पन्द्रह आदमी